हिन मोबाइल जी जेकी ख़राबु ॻाल्हि आहे त हिन मोबाइल सां गॾु चार्जर न मिलंदो आहे चार्जर असांखे पंहिंजो वठिणो पवंदो आहे हीअ हिकिड़ी हिन में ख़राबु ॻाल्हि आहे ऐं उन खां पोइ अगरि जे मोबाइल ख़राबु थी वेंदो आहे त हिन जा जेके डिसप्ले पार्ट्स ऐं जेके ॿिया बि हिनजा जेके पार्ट्स आहिनि उहे जामु महांगा मिलंदा आहिनि जी हेतिरा महांगा मिलंदा आहिनि जी ओतिरे में असांजो नओं मोबाइल अची वञे त हीअ हिन जी जेकी आहे ख़राबु ॻाल्हि आहे ऐं अगरि मां ॿी ख़राबु ॻाल्हि ॿुधायां त कंहिंमहिल कंहिंमहिल चार्जिंग जी जेकी असांजी बेट्री पर्सेंटिज़ हूंदी आहे उहा ॾींहों ॾींहुं रिड्यूस थी वेंदी आहे जीअं तव्हां नओं मोबाइल वठंदा त तंहिंमहिल सौ टका हूंदी उन खां पोइ हूअ नाइंटी एट नाइंटी सेवन हीअ जेतिरी देर तव्हां यूज़ कंदा उन हिसाब सां उहा घटिजंदी वेंदी आहे हिन जी बेट्री पर्सेंटेज उहो हिकिड़ी हिन में ख़राबु ॻाल्हि आहे ऐं बाक़ी मां ॿी ॻाल्हि कयां त हिन जी जेकी डिसप्ले आहे डिसप्ले अगरि कंहिंमहिल टुटे थी क्रेक बि अची थो वञे त असांखे सॼी जी सॼी डिसप्ले विथ टच पैड नईं विझाइणी पवंदी आहे उहा बि काई डुप्लिकेट डिसप्ले अगरि असां मार्केट में वेंदासि त असां खे न मिलंदी असां खे एप्पल जी ओरिजिनल महांगी वारी डिसप्ले वठिणी पवंदी शायदि उहे केरु माण्हू अफोर्ड करे सघंदा आहिनि केरु न त हूअ जेकी आहे हिन में ख़राबु ॻाल्हि आहे ऐं असां ॿुधायूं त कवर बि हिन सां गॾु न मिलंदो आहे ॿियनि मोबाइलनि सां गॾु कवर बि मिलंंदो आहे हिन सां गॾु कवर जा बि पैसा असांखे जेके आहिनि एक्सट्रा भरिणा पवंदा आहिनि ग्लास बि असांखे हिन में सुठो लगाइणो पवंदो आहे जीअं त असांजो मोबाइल बची वञे अगरि असां ॿियनि मोबाइलनि जी ॻाल्हि कयऊं त कम्पनी असांखे सभु कुझु प्रोवाइड कंदी आहे पर हिन मोबाइल में इहे सभु शयूं जेके आहिनि असांखे न मिलंदियूं आहिनि असांखे अलॻि सां वठिणियूं पवंदियूं आहिनि इहे मुसीबत वारियूं शयूं हिन मोबाइल सां गॾु असांखे ॾिसिणियूं पवंदियूं आहिनि